हमारे यहाँ मतलब बचपन से मतलब हमको शौक था मतलब मछली मतलब देखने के लिए मतलब आदमी लोग पकड़ते थे तो मतलब उसमें मतलब हमका देखने में मतलब अच्छा लगता था और यह मतलब हमारे यहाँ मतलब नदी मतलब मायके में थी तो वहाँ पर मतलब हम देख रहे थे तो हमको वहाँ मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगता आदमी जाल फेंक फेंकते थे खुब दूर में तो फिर उससे मछली पकड़ते थे जो है तो उसे हमको देखने में बड़ा अच्छा लगता रहै जो और और खूब लंबी मछली होती भी छोटी मछली होती है जो है उसमें जो है और हर में उसमें मतलब कटिया फंसाते थे ऐसे उसमें मछली निकाल लिए जाती निकालत है जो है और यहाँ मतलब यही तनिक गए थे जो है तो वहाँ भी मछली देखी थी वहाँ मछली खूब सारी थी बाढ़ आती थी तो उसमें मछली खूब रही रहत ही और वह वहाँ पर मछली जो है या मतलब साईं नदी में मछली मतलब बाढ़ आती थी तो उसमें मछली मतलब खूब मतलब पकड़ी जाती है पकड़ी जाती जो है और हमको बचपन से मतलब मछली गई मतलब देखने में मतलब बहुत शौक था जो है मछली बहुत देखते हैं जो है और यहाँ से मतलब मछली तक मतलब हमको देखने के बहुत शौक है

यहाँ पर मतलब जो है मछली अभी भी मतलब देखने को मतलब बड़ा शौक था मतलब अब मछली मतलब देख नहीं पाते नई बचपन से रंग बिरंगी मछली है मतलब काली मछली होती हैं जैसे कि मतलब जैसे सफ़ेद में होती हैं उसमें हल्की लाल भी होती हैं मछली यह सब बड़ी बड़ी अच्छी मछली लगती है देखने में जो है और अभी भी मछली मतलब यहाँ मतलब कभी कभी जैसे लोग निकालते हैं तालाब में जो है तो इसमें मछली मतलब देखने में अच्छी लगती है जो है अभी यहाँ कहूँ जैसे घूमने जाते हैं जो है तो इसमें मछली मतलब देखने में अच्छी लगती है सब लोग मतलब देखते हैं बाजार में मतलब मछली मछली देखने में अच्छी लगती हैं सब लोग मतलब मछली मछली पकड़ पकड़ ले जाते हैं तो उसमें मछली देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और मछली मतलब बहुत अच्छी लगती है मछली मतलब जैसे पानी से बाहर निकाल ली जाती हैं जो है तो कुछ शांत हो जाती है पानी में छोड़ दी जाती है तो फिर से मतलब चलने लगती हैं पानी जो वह आदमी पकड़ते हैं तो तुरंत मतलब उसको पानी के बाहर कर देते हैं तो इसपर मतलब पानी के मतलब मछली जो है मतलब चलने बंद कर देती हैं पानी में छोड़ी जाती हैं तो मछलियाँ फिर भाग भागने लगती है जो है और इस इसी तरह से जो है मछली मतलब जो है जो अंदर चलने लगती हैं और इसी तरह आदमी पकड़ लेते हैं ऐसे कटिया में फंसा कर मतलब केंचुआ डालते हैं तो मछली पकड़ ली जाती हैं पकड़ी जाती हैं आदमी यह तालाब में करते हैं जो है मछली मतलब जो है यह केंचुआ मतलब कटिया में फंसा कर केंचुआ डालते हैं तो फिर जो है मतलब ओका अते आटे की गोलियाँ हैं जो है उसमें डाल देते हैं तो मछलियाँ खाती हैं उसमें जो है आटे की गोली बना बना डाली जाती है तो उसको मछली मतलब खाती हैं वह मछलियों को बहुत पसंद है जो है खाती हैं कीड़ा भी खाती है कीड़ा मकोड़ा भी खाती हैं सब लोग उनका सब मतलब खा खा कर इसीलिए जीवित रहती हैं मछली और आदमी बाजार में इसे बेचने जाते हैं तो मछली मतलब उसको मतलब बहुत मतलब जो है आदमी बेचते हैं ताल से निकाल निकाल वह नदियों से मतलब सई नदी है जो है उसमें देखते हैं जो है तो आदमी बहुत सारी मछली मतलब खूब बड़ी बड़ी पकड़ते थे जो है उस मछली मतलब पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं मतलब बाजार में बेचते हैं हम रोज़ मतलब टहलने जाते हैं तो उसमें देखते हैं नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछली पकड़ते थे और उसमें मतलब जाल था तो उसमें बाँध बाँध के लेकर जाते हैं मतलब बाजार में बेचते हैं मछलियाँ जो है और बहुत मछली तालाब में भी होती हैं नदी में भी होती हैं हमारे यहाँ तो वहाँ सई नदी थी उसमें देखते हैं मछली बहुत थी बहुत तरह की छोटी भी मछली हैं बड़ी भी मछली हैं छोटी छोटी मछली हम लोग है ऐसे हाथे से मतलब हम सब हाथे से पकड़ पकड़ बाहर निकालते थे जो है जो से मतलब हाथे से बाहर करदे करके जो है तो उसे देखने में बड़ा मज़ा आता थोड़ी देर देखते हैं देखता रहा फिर उसमें छोड़ दीस रहा हाथे से पकड़ कर फिर उसे वह बाहर निकाल लिए फिर छोड़ दिए इसी तरह मतलब हम सब हम लोग तो जब वहाँ घूमे जाते रहा टहले जो है तो यही तरह करते रहे यही तरह सब मछली सब पकड़ पकड़ सब लोग देखता रहा जो है बचपन में बहुत और बचपन की याद मतलब बहुत मतलब आती है कि बचपन में मछली मतलब कहूँ अब पकड़ने को मिलती नहीं है जो है इसी तरह जो है बस जो है तालाब यहीं भी तालाब है यहीं भी कभी घूमो टहलने जाते है यहाँ भी मतलब मछली देखने के मतलब मिल जाती है जो है यहाँ भी और वहाँ भी मतलब सई नदी में भी मछली खूब सारी मतलब देखने जो मछलियाँ कई तरह के मतलब कइयो तरह की होत ही जो हैं लंबी भी होती हैं थोड़ा मतलब छोटी भी होती हैं पतली भी होती वह कोनो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं और कोनो बहुत मोटी मोटी होती हैं कि मतलब वह कई मतलब बहुत ज़्यादा वज़न होती हैं आदमी लेकर आते हैं निकाल कर बाहर उसको काटते हैं बेचते हैं जो है मछलियाँ बहुत आदमी बहुत पकड़ते हैं जो है आटे की गोली डाली जाती हैं उसमें मतलब कटिया फंसा लेते हैं कटिया में जो है उसमें केंचुआ फंसाते हैं केचुआ खोदते हैं नीचे से मिट्टी से उसमें केचुआ फँसाते हैं जो है तो उसे मतलब केंचुआ मतलब उसमें डालते हैं तो मछलियाँ जब खाने लगती हैं तो तो मतलब बाहर मतलब निकाल लेत ही जो है सब कटिया खींच लेते हैं तो मछली बाहर निकर आती हैं जहाँ मछली को बाहर निकाल ली जाती हैं तहाँ सब पूरा सब जो है मतलब शांत पड़ जाती हैं जो है औ फिर जल में जब डाल दी जाती हैं तो फिर जो है मछली भागने लगती हैं चाहे वह आदमी पकड़ते हैं तो मछली तड़फड़ाती है बाहर जो है बहुत मतलब आदमी जब पकड़ते हैं तो हाथ से छुड़ा छुड़ाकर भागती है जो है उसको जो है